पानि जे छै अनेक कार्यके लागि जरूरी छै जेनाकि देख लियौ हम महिला सभके तऽ सुबह शाम भरि दिनमे तऽ पानिए पानि चाही हमसभ सुबह उठै छियै तऽ बर्तन सभ रहै छै धोइके तऽ बर्तन धोइ छियै चाय बनबै छियै तब पानि चाही सभके सुबह सुबह सुसुम पानि कऽ कऽ पिलाबै छियै अपनो पिबै छियै अपन बालो बच्चाके पिबोबै छियै तऽ ओइ लागि पानि चाही खाना बनाबै छियै ओइमे पानि चाही जब खाना बनि जाइ छै तऽ धोहू लागि बर्तन तऽ फेर गन्दा हो जाइ छै कि नहि तऽ हुनका सभके धोओ लागि पानि चाही जब खाना पीना बनि जाइ छै तऽ खाइ छियै नास्ता करै छियै तऽ ओइमे पानि चाही पिबऽ लेल ओइके बादमे भऽ जाइ छै साफ सुथराके घर अँगना सभ गन्दा रहै छै तऽ हुनका सभके साफ करै छै तऽ ओहो लागि तऽ पानिये चाही फेर भऽ जाइ छै नहेनाइ सोनाइके नऽहोबै सोनोबै कपड़ा धोबै तऽ ओहो सभ लऽ पानिये चाही तऽ घरके तऽ अनेक कार्य लागि पानियेके जरूरी छै जब अभी ठण्डा रहौ तऽ गर्मी रहौ तऽ पानि पिले बिना रहल जाइ छै बच्चा हो तऽ सियान हो तऽ बुढ़ हो तऽ केओ हो तऽ तब पानि अनेक कार्य लागि होइ छै जरूरी पानि हरेक चीजमे चाही पानि पेड़ पौधामे पटाबे पड़ै छै पानी अभी सरकार रोड बनबै छथिन तऽ ओइमे पानि पटाबे पड़ै छै पानि के तऽ पानि बहुत जीवनमे जरूरी छै पानि नइ रहतै तऽ हम मनुख सभ नहि रहि पेतै कते दिन रहतै एक दिन भूखले प्यासे रहि जेतै जेना हमसभ उपासो करै छी तऽ एक दिन रहि जाइ छियै मगर फिर भी रातिमे तऽ पानि पिबै करै छियै खाना खेबे करै छियै फलहार करबै करै छियै तऽ पानि बिना एकसँ दू दिन रहि जेतै मगर हमेशा नहि रहि सकै छै तऽ पानि बहुत जरूरी छै बहुत उपयोगी होइ छै पानि हरेक काम लागि पानि चाही धन्यबाद